सोफा हमरा सबके लिये नीक चीज छियै जे बैठै छै तऽ ओहिमे गद्दा रहै छै तऽ ओहिपर बैठबाक बाद ओ हम हमरा सबके नीक लागै छै ओकर आनन्द लै छियै हमसब सोफा जतबी नीक छै ओतबी खराबो छै मोट गद्दा होयबाक कारण सोफा ओहिमे देहमे विकृति आबै छै शरीरमे विकृति आबै छै जाहिसँ तरह तरहके बीमारीयो उत्पन्न होइ छै सोफा जतबे नीक छै सोफा ओतबे खराबो छै लोग आनन्दमे बैठै छै तऽ दुखोमे रहै छै